میں نے کچھ دن پہلے ایک ہیڈفون لی تھی ویڈیوز وغیرہ سننے کے لیے

کچھ دن تک ہی میں اسے استعمال کر سکا تھا وہ زیادہ اچھی نہیں نکل سکی اس سے یہ ہوا کہ اس کا کان پہ بھی بہت اثر پڑ رہا تھا اسے سننے سے ابھی تک کان میں درد ہے اس اس کی وجہ سے ایسا مجھے